नमस्ते यह बेकरी वाले भाई साब बोल रहे हैं वो हमारे बच्चे का बर्थडे है कल तो हमें गुझिया बालूशाही कोल्ड ड्रिंक केक यही सब जो बच्चों को नौटंकी सब होता है यही सब चाहिए था अरे ठीक है चलिए चलिए चलिए केक वेक मिल जाएगा आपके यहाँ केक है बग़ैर अन्डे वाला बग़ैर अन्डे वाला बग़ैर अन्डे वाला नहीं नहीं नहीं दरअसल में सावन चल रहा है ना बाक़ी तो अंडा मुर्ग़ा सब खा लेंगे अच्छा शुद्ध शाका फिर तो ठीक है बग़ैर लहसुन प्याज़ वाला ठीक हाँ तो हमको कल कहिए है शाम को पाँच बजे के आस पास हम आकर ले लेंगे आपके यहाँ से तो यह बताइएगा कि कि कितने रुपयों तक कैसे किलो में देते हो ग्राम में देते बाबू जी या कैसे देते हो केक पाउंड यह क्या होता है हमें बस अढ़ाइया पसेरी किलो यही जाने है कितना जी जी जी कितना होता है ख़ाली केक केक पन्द्रह सौ रुपये का भाई साब अरे कुछ लगा लो या अरे नहीं नहीं कुछ लगा लो कम ज़्यादा हुई जाय खोवा तीन सौ रुपया में है तौ किलो भर खोयय बनवाय लेवे

अरे तीन सौ रुपये किलो खोआ घर में छान लो इतना महंगा का लगा देते हैं उसमें अच्छा गुझिया कैसे देते हैं भाई साब यह किस चीज़ की बनाते हैं चीनी क रवा मिला देते हैं तभी मैदा मिला मैदा रवे की छः सौ रुपये किलो बड़ी महंगी है भाई साब अच्छा चलिए ठीक है तो एक काम करिएगा अच्छी आप लिग बालू अच्छा तब तक लिख लीजिए हमारा एक सौ ग्राम का सामान लिख लीजिए हमारा दो सौ ग्राम गुझिया अरे ऐसा कैसे